जोंनि गामिनि दैनि फुंखाफोरा जादों हाखर बिलो बिलोमा जामफै कल दैखर

मटर गामियावनो बसाय जानाय वाटार टेंकि जायखौ जों मेचिननि मददै हा सिंनिफ्राय बोखोनानै फाइपनि मददजों न' न' दैथाय हरनाय जायो आरो गोजां बोथोराव फख्रि बिलो हाखर जाम्फैफोरनि दैया रानोब्ला बे हा सिंनिफ्राय बोखोजानाय मटरजों बोखोजानाय दैखौ न'सिम दैथाय हरनाय फाइपनि गेजेरजों गामि दरसे न' न' जों गोजां बोथोरावबो दैखौ मोननो हायो दैज्लां बोथोराव जोङो जोंनो बे वाटार टेंकि मेचिनखौ बारा नांगौ जाया आरो जों जोंनि गामियाव बारा दैनि आंखाल गैया जोंहा बोसोरफ्रोमबो कल दैखर आरिनिफ्राय मोननो हयो